लखनऊ जे कपिड़नि में जीअं लखनऊ जी चिकनकारी उहा ॾाढी सुठी आहे माण्हुनि खे जामु वणंदी आहे ॿाहिरियां माण्हू हिते ईंदा आहिनि लखनऊ जा कपिड़ा वठण जे लाइ जीअं लखनऊ में चिकनकारी बनारस में सिल्क जा कपिड़ा इहे माण्हुनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं इन सां माण्हुनि जो धंधो बि वधंदो आहे चार पैसा बि ईंदा आहिनि ऐं लखनऊ में हर कंहिं जेको बि जंहिं शहर मां अचे उन खे चिकन जा कपिड़ा ज़रूरु वणंदा आहिनि ऐं हिते जामु सुठा कपिड़ा मिलंदा आहिनि